मीह सॼी कारी गाइं खे चए हल पुछ कारी लेख लोहा कोट भञे घर में छोरो शहर में ढिंढोरो घोड़े जी लत खां हाथीअ जी लत भली